में तुसें ई पजं देशें दे नांऽ सनान्नी आं सनान लगी आं इक ऐ पाकिस्तान अफगानिस्तान ते इक नेपाल ते भूटान ते इक इंडिया